वैसे तो सरकार समुदाय बीमारियों के बारे में कैंप लगाती है अनेक प्रकार की कैंप लगाते हैं अच्छे अच्छे विशेषज्ञ लोग आते हैं दवाइयों के बार में बताते हैं अपनी क्लिनिक ही पर बुलाते हैं कि यहाँ पे आइए अच्छी अच्छी सुविधाएँ है जो आपको लाभप्रद है वो ऐसे पे गाँव में तो अनेक डाक्टर जाते भी हैं कैंप लगता है और घर घर पर भी डाक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं विशेषज्ञ लोग जाते हैं कि आप के अच्छी तरह से इलाज हो जाए हमेशा सरकार अच्छी कोशिश करती है ऐसी बात नहीं है लोगों को जागरूकता देती रहती है कि अच्छा अच्छी तरह से हाँथ धुल के सफाई से खाना खाइए जिससे बीमारी न बढ़े गंदगी को दूर कीजिए सफाई पे जागरूकता फैलाते रहते हैं और कैंप भी लगता है जिससे बुजुर्गों के लिए लाभप्रद फ्री में उनके आँख के इलाज के लिए हड्डियों को जोड़ों को दर्द के लिए निवारक के लिए वो लोग डाक्टर भेज जानकारी देते रहते हैं और अच्छी अच्छी बाते बताते हैं अपने कैंप द्वारा विशेषज्ञ आते रहते हैं आप ज़्यादा इमरजेंसी वालों को अपनी क्लिनिक में बुलाते हैं कम पैसा लेते हैं जिससे बुजुर्ग लोग गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीमारी का इलाज करवा सकें कम दाम रहेगा तो इलाज सिर्फ गरीब लोग टकराएँगे नहीं और अच्छी तरह से अपनी इलाज कराएँगे आजकल कल तो बुजुर्ग लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं जोड़ो के दर्द से घुटनों के दर्द से आँख में जलन रहती है आँख में दर्द रहता है इसीलिए कैंप पे जाते हैं और अच्छी कैंप लगने से लोगों को फायदा भी होता है दवाइयाँ भी देते रहते हैं और इलाज के लिए अपनी क्लिनिक पर बुलाते हैं डाक्टर भी वैसे फिर जाएँगे प्राइवेट में ज़्यादा फीस ले लेते पहले फीस ही ले लेते हैं ऐसे कैंप के द्वारा अच्छे अच्छे से विशेषज्ञ भी आएँगे अच्छी तरह से दवाई भी दे दें दे देंगे और इलाज भी उनकी अच्छी तरह से कराएँगे सरकार वैसे जागरूकता कैंप द्वारा फैला रही है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है कोशिश तो सरकार को हमेशा अच्छी ही रहती है जिससे बड़े बुजुर्गों को लाभ होगा और तो और बच्चों को भी लाभ होता है बच्चों को बीमारी के बारे में भी बताते हैं बच्चों की देखभाल कैसे किया जाए आंगनबाड़ी में जा कर अच्छे अच्छे कैंप लगवा देते हैं जिससे कि

विचार देते हैं कि हाँ ऐसे बच्चों को देखभाल की जाए अच्छी उनकी इलाज की जाए अच्छी देखभाल की जाए जिससे औरतों को ज़्यादा लाभ होता है उनको उनको बच्चों को भी लाभप्रद होता है टीका वगैरह करवाते हैं और बच्चों को कैसे बीमारियों से दूर रखे जाएँ उसके बारे में भी बताती हैं कैंप तो हर जगह लगना भी चाहिए लगाते भी हैं अच्छे लोग आते हैं और गाँव में तो अक्सर दो तीन महीने पे कैंप आंगनबाड़ी द्वारा प्राइमरी स्कूल में भी आ जाते हैं उसमें भी सब लोग जाते हैं जिससे लोगों को फायदा भी होता है कैंप लगाना चाहिए सरकार अच्छी कोशिश कर रही हैं और करना भी चाहिए